आं बाय केशें आहा आहा बरो आहा बरो बोरी आहाय बोरी आहाय तुमगे तुगे बारबोरचीं भुरगीं केशीं आहाय आं हा हा खबर घेता म्हूण सांग आं आं होय वोय हॉस्टेलान कांय हांव घेयन येता सोगलें कितें जाय तें हांव नुस्तें सगळो हारें बाजू मेयटा तुका थिंगां नुस्तें कांय आसचें ना

वोय वोय वोय तीं हांव दोतोराको कन्सल्ट कोत्ता आनी मागीर कितें एक जनरल जी वकदां आहाय तीच हांव हाडटां आनी बाराबोरचीं कितें कोत्ताय केशीं आहाय सोगलीं आं बांगड्या पारो ओके ओके केलो आहा थोडोसो तें लोणचें केलो आहा मामीन आंब्याचें लिंब्यांचें घेवन येवूं पुरूमेंत बीन केलो सगलो केलो ना थोडो थोडो केला सगळी म्हारगाय जालो आहा आनी सगले म्हारग जायन हाडपा पावो नाय त्यो फुडली चोयता कॅश किते तें तोरी आसतोना हांव पारो आनी लोणचें घेयन हावपा कितें हा बिस्कीट बिस्कीट आहाय आं हा हा हा आनी कितें हाडूं जाये जाल्यार सांग म्हाका हांव मामी सांगता आनी मागीर दुसरी पाटी तुका विजीट करूं येता तेन्ना घेन येता कितें जाय तें म्हाका सांग आं हा हा ना ना ना पावस पडलोलो आतां सोद्द्या पावस ना गेले त्या विका भोरपूर पावस सोगले रोयलो रोयलो तितलें सोगलें पिडार जालें आतां गिमा म्हयन्यान रोंयलो तें भाजी जालो ना इस्कोला भुरगीं वोयताय तीं वोचनाय उदक पावस चोड जाल म्हूण पयर दाकलीं भुरगीं शेजऱ्यांगे गेलोलीं तेंकां पोत्तून दाडलीं पावस चोड भिजोन येयल्याय म्हूण आनी ह्या दिसांनी वाय वोय वोय वायरल वायरल फिवर बी जालो आहा तेका लागोन मांय पांय धाडूं कुस्तार कोरता भुरग्यां इस्कोला ओणबी जाल्याय फाटली इकपा येयलोली ओणबी फोण घेयल्याय खायल्याय इल्ली जाल मेळ्ळी जाल्या आनीको मेळ्ळी जालें हांव घेयन येतां आनी कितें खोबोरू आं हा हा हा बरें बाशेन आं हा हा हा बोरें भाशेन शीक ओके आं ओके ओके सो फुडली विकान संडे येतोला हांव पय विजीट करूं तुका आं बरी कोन या या बाय